مجھے ایک ریسرچ پیپر لکھنا ہے اور جو جن سے مجھے مدد لینی ہے وہ بے شک مجھ سے دور رہتی ہیں وہ دوسرے ہال میں رہتی ہیں تو اس صورت حال میں مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی اپنے ریسرچ پیپر لکھنے میں تو پھر ہم نے تعلق ایک دوسرے سے کیا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سنڈے کو ملیں گے اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سنڈے کو ملیں گے کیونکہ سنڈے کو وہ بھی فری تھیں اور میں بھی فری ہوں تو اس ہم نے یہ ڈسائڈ کیا پھر ہم سنڈے کو ملے میں ان کے شفٹ میں چلی گئی تو یہ ذرا مشکل تو تھا ہمارے لیے لیکن ہم نے پھر بھی اسے ممکن کیا اور میں ان کے پاس گئی سنڈے کو جب ان کی شفٹ فری تھی اور میں وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے اپنے ریسرچ پیپر کو اور مکمل کیا اور ان کی مدد لی میں نے اور اس طرح سے میرا ریسرچ پیپر ہو گیا اور ہم نے اس طرح ممکن کر لیا